دہلی میں مانے جانے والے جو بڑے مذہبی صحیفے یا کتابیں ہیں ان میں اگر آپ مسلمان یا اسلامی دھرم کے لوگوں کی بات کرد کریں گے تو وہ اس میں قرآن شریف اور اپنے نبی پاک کی جو حدیثیں ہیں ان کو فالو کرتے ہیں اور ان کو زیادہ پڑھتے ہیں جو بہت زیادہ بڑی ہیں بہت مانی جاتی ہیں بہت زیادہ مانی جاتی ہیں ٹھیک اسی طریقے سے ہندوؤں میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں بھگوت گیتا ہے شلوک ہیں بہت سارے ہنومان چالیسا ہے ان کو پڑھتے ہیں اسے مانتے ہیں بہت زیادہ اور جو ہے ان کے مذہب میں مذہب میں ان کتابوں کی بہت بڑی اہمیت مانی جاتی ہے